जइसेकि सुबह शाम योगा कएलाके बाद सो श्वास बनल रहै छै खून पानि सबचीज ते तेज रहै छै फ्रेश रहल मोन मोन भी लगल योगा कएलाके बादमे जे हम खूब अच्छा हमरा तऽ कोइ बेमारिए नहि हइ खूब अच्छे ढङ्गसे रहि रहलहुँ हँ लेकिन योगा कएलाके बाद इएह छै जे बाल बच्चाके खून छिड़िआएल रहलै बेमारीसे दूर रहलै ओकर मोन स्वस्थ अच्छा रहलै दिमागमे जे बेमारो छै आओर ओ फील्डमे जाके घुमि आबै छै तनि दौड़धूप करै छै ओकर स्वस्थ बढ़िआँ बनि जाइ छै अच्छा ढङ्गसे ओ लागै छै जे हम बेमार नहि छै खूब बढ़िआँ छै तब इएह सबके छै बुलना करना फील्डमे दौड़ना धुपना सबचीज करना तऽ दोष को वला ओकर ब्लडके चेन्ज दौड़ै धुपैमे ब्लडके चेन्ज पूरा देह हो जाइ छै पूरा देहमे छिड़िआबै छै ब्लड तऽ ओ आदमीके स्वास्थ्य बहुत अच्छा ढङ्गके रहै छै अइसे तऽ ई समयके लोक बहुत बहुत कि करलखिन हँ रोग बेआर बारह रङ्ग छै लेकिन दौड़धूप अपना भरि अपना शरीरके सब आदमी परहेज करै छै जइसेकि अपना शरीरके अपना परहेज करहो दौड़धूप करहो खून छिड़िआएल रहतै ओकर बेमारी से दूर रहतै स्वास्थ्य बनल रहतै अच्छा ढङ्गसे वएह वएह सब खाना खएलाके बाद पचतै ओकरा बढ़िआँ ढङ्गसे दौड़धूप करैसे स्वास्थ्य बनतै खून छिड़िएतै लगतै जे मोनमे हमरा बहुत अच्छा ढङ्गसे चाव